नमस्ते सर जी सर ठीक है हमें बाइक लेना था

जी जी जी इस्पोर्ट बाइक बेचते हैं आप

आपके यहाँ इस्पोर्ट बाइक में डूकाटी वी फोर मिलती है

तो आप लोन पर देंगे कि हार्ड कैस पर देंगे

जी जी तो आप डाउन पैमेंट पर कितना लेते हैं ढाई लाख रुपये तो आपके पास औ और भी बाइकें मिलती हैं ना

तो आप अढ़ाई लाख से कुछ कम नहीं करेंगे जी जी और और अपाची जैसी बाइकें मिलती हैं जी जी तो उनका डाउन पैमेंट कितना होता है

जी जी और यह जो सुपर स्प्लेंडर बाइकें होती हैं इनका डाउन पैमेंट कितने पर देते हैं आप बाइक जो स्प्लेंडर प्लस गाड़ियाँ होती हैं उनका डाउन पैमेंट कितना लेते हैं आप जी और वह गाड़ियो के साथ हेलमेट देते हैं सेफ्टी के लिए जी जी जी गाड़ी के पेपर कब तक रेडी करवा देते हैं आप कितने दिन में जी एक महीने के अंदर हेलमेट का पैसा जो है वह अलग से रहता है कि पैसा भी लेते हैं उस पर जी जी ठीक है नमस्ते सर